मतलब की छै खाना पिना जे बनबै छै तऽ ओहिमे कि सब बनबै छै मतलब हमरा आरके तऽ हमरा आरके नया छियै तऽ हमरा आरके नहि छै जानकारी अहाँ तऽ पुराना छियै पहिले सँ रहै छी अहाँके तऽ पता रहै छै मालिक सँ मतलब की सब खाइ छै की बनबै छै

हँ तऽ वएह ओ सब तऽ यहाँ रहै छै मतलब जे चीज अच्छा लागै छै वहए ने बना के देब ओ मीटे आइ चलतै ओ अच्छा तब तऽ ठीके छै हमरा आरके तऽ पता नहि छै मतलब कतना मसल्ला तसल्ला ओहिमे पड़ै छै कतना कि पड़ै छै आब अहाँ बता देबै तबे ने हमरा आरके जानकारी थोड़ी छै आ मतलब रहे लगबै धीरे धीरे तऽ करे लागबै तब जानकारी रहतै जानकारी हेतै तऽ बनेबै अहाँ खाली ओ ओ ओ ठीके छै तऽ हम वहए ने कहलियै कि हमरा आरके पता नहि ने छै अहाँ बता देबै तबे ने मतलब एक दू दिन बता देबै ने तऽ अपने जानि जेबै जानकारी भए जेतै तऽ अपने बनाए लेबै हँ तब तऽ वहए सबके पहिले जानकारी छै नया आरके अहाँ तऽ पहले अयलियै हमरा आर तऽ नया छै तऽ थोड़ी पता रहै छै अहाँ मतलब कोन साग सब्जी खाइ छै कोन कि खाइ छै रोटी खाइ छै कि चावल खाइ छै भात खाइ छै दालि खाइ छै ई सबके पता नहि ने छै हूँ ओ मतलब सात दिनमे मतलब सात रङ्गके खाना बनै छै सब मतलब बदल बदलके खाना बनै छै ओ ओ ओ ओ ओ ओ मतलब अलग अलग चीज मतलब अनेक चीज बनबै छै सात दिनमे मतलब सात तरहके हँ

हँ दालि दालि तऽ बनना जरूरीये चाही ओ दाल नहि तऽ बनबै करै छै रोटी बनै तब भी दालि बनै छै चावल बनै तब भी तऽ दालि बनबे करै छै तऽ हमरा आरके तऽ ईसब पता नहि रहै छै अच्छा आब धीरे धीरे सीख जेबै अपने जन ओ राखु